दिल्लीअ में धार्मिक संगठ संगठन त इलाही आहिनि मुसलमान थिया सिख थिया ईसाई थिया असां हिंदू थियासीं ऐं मुसलमान पंहिंजे इस्लाम जो प्रचार कंदा आहिनि ऐं सिख माण्हू पंहिंजे गुरुद्वारनि जो प्रसा प्रचार कंदा आहिनि असां पंहिंजे मंदरनि जो प्रचार कंदा आहियूं ऐं ईसाई बि चर्चनि जो पंहिंजो प्रसा प्रचार कंदा आहिनि ऐं हिते जो वॾो गुरुद्वारो आहे दिल्लीअ में बंगला साहिबु वॾी मस्जिद आहे जामा मस्जिद ऐं ईदगाह मस्जिद बि आहे ऐं चर्च बि वॾी आहे हिते स्टीफ़न चर्च आहे हिते कनॉट प्लेस में वॾी चर्च ॿीं ॿीं बि आहे हिकिड़ी नालो न ख़बर आहे मूंखे ऐं संतनि जा मठ बि आहिनि कमला मार्किट में मठ बि आहे गुरुद्वारा त इलाही आहिनि नानक नानक प्याऊ थी वियो बंगला साहिबु थी वियो सीसगंज थी वियो असांजा मंदर बि लक्ष्मी नारायण मंदर थी वियो ऐं अक्षरधाम मंदर थी वियो असांजा हिंदुनि जा बि मंदर इलाही आहिनि हिते